हाणे हिकु क्रिकेट में जेको वल्ड कप जेको थियो ट्वेंटी ट्वेंटी वल्ड कप जेको थियो जंहिंमें इंडिया फाइनल में पहुती फाइनल पहुचण खां पोइ जेको इंडिया ठीकु आहे खटे न सघी बाक़ी हो मुंहिंजो सभिनि में जीवन में जेको ॾाढी दिलिचस्पी हुई मतिलबु जेका मैच हुई जे हो ई जेको इंडिया सॼो पूरो लीव मैच खटे करे आई हुन खां पोइ बसि लास्ट में ठीकु आहे खटे न सघी बाक़ी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया सां हाराए वई आहे बट हो जेका मतिलबु असांजे जीवन जो ॾाढी दिलिचस्पी जेका जंहिंखे चइबो आहे मूंखे ॾाढो दिलिचस्पी हुई उन मैच जी ऐं मतिलबु हिंदुस्तान ई ऑस्ट्रेलिया ओ जेको मैच थियो उन भले भारत खटे कोन सघियो बाक़ी इंडिया फाइनल में आई हे मुंहिंजे लाइ गर्व जी ॻाल्हि आहे असां जे देश लाइ बि गर्व जी ॻाल्हि आहे ऐं ॾाढी ख़ुशी थी मूंखे उन ॻाल्हि जी